काफ़ी किताबें पढ़ी है मैंने तो जैसे पंचतंत्र हो गया या फिर पंचतंत्र है या कृष्ण श्रीवास्तव की किताबे ज़्यादातर किताबों में इंग्लिश पढ़ने डार्क चैप्टर हो गया या डार्क मोड हो गया ऐसी किताबें पढ़ने का मुझे शौक है क्योंकि मुझे अब मेरी इंग्लिश को बहुत अच्छा और फ्लूएंट करना है इसलिए मैं इंग्लिश किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ पंचतंत्र की जो भी जो की स्टोरी बुक है वो मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ उसके अलावा अभी मुझे और अच्छा आगे पढ़ने के लिए जॉब के लिए मेहनत और काफ़ी चीजें जिनका मुझे जनरल नॉलेज के लिए मैं जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ती हूँ जो की अपडेटेड होती हैं हर साल अपडेटेड होती हैं कि हमारे राष्ट्र में हमारे राज्य में हमारे सिटी में क्या चेंज हुआ है और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए उससे रिलेटेड होती है तो मुझे उस उन किताबों के बारे में मतलब जनरल नॉलेज न्यूज़ पेपर से रिलेटेड जो किताबें आती हैं उनको पढ़ने का ज़्यादा शौक है और उन्हें ही पढ़ने का मैं फिलहाल अभी उन्हें ही पढ़ रही हूँ मैं